शाळे उपरांत जर सांजचे ट्युशन म्हणजे खागजी शिक्षण जें थोडे आवय बापूय भुरग्यांक दिता हाजेर म्हजें मत म्हटल्यार की जेन्ना आवय बापाय कडेन जर भुरग्यांक शिकोवपाक टायम ना जाल्यार हें खाजगी ट्युशन गरजेचें आसा जेन्ना समजा भुरग्यांक इश्कोलान भुरग्यांक शिकयतां टिचऱ्यो खरेंच बरें शिकयता आनी तें भुरग्यांक समजताय बी पूण तें समजलेलें जर त्याच दिसाचें त्याच दिसा तेंकां परत एकदां तेजो सराव करून घेतलो गेलो ना जाल्यार तें भुरग्यांच्या तकलेन उरपा ना म्हणटगीर जर आवय बापूय अशिक्षीत आसा नाजाल्यार बाबा आवय बापाय कडेन टायमूच ना जाल्या आवय बापायन दुसऱ्या कडेन भुरग्याक धाडपूच गरजेचें कित्याक केन्ना केन्ना भुरगीं आवय बापाय कडेन अभ्यास करिनात पूण तींच दुसऱ्या कडेन वयतगीर अभ्यास करतात आनी हेणें कितें जाता जर भायलीं ती ट्युशन टिचर जर तेंकां तापयता जर तेंकां वायट दिसता जाल्यार आवय बापूय तेंकां पोर्शन मातशें लागीं घेवंक शकता आनी सांगूंक शकता की ना बाबा हा ती तुज्या खातीर बरेंच करता पूण तेंच जर आवय बापायन राग केलो जाल्या भुरगीं आवय बापाय कडल्यान दुरोंक शकता त्या खातीर जर खाजगी ट्युशन थोड्या भुरग्यांक दिलें जर भुरगीं शिकना जाल्यार तें चलता